हैलो आं जी नमस्ते बच्चे थुआढ़ा सेलेब्स जेह्ड़ा ऐ ओह् कंप्लीट होई जंदा पर तुस क्लॉस च निं आंदे ओ क्लास च आओ ते भी सेलेब्स कंप्लीट होंदा ऐ कोई गल्ल निं थोह्ड़ा कंप्लीट करी ओड़गी में वट् तुस एक्स्ट्रा क्लॉस बी लगानी पौंदी ठीक ऐ ठीक ऐ ओके